आं बिबार गायनायाव एम्फौ अरब्लाथाय बिराद जोथोन लायो दै सारना होयो आरो इसे माबा सुनैफोरखो गलायनानै सारना होयो आं इनिफ्राय इम्फौखो बुथारो र' इसे नायै नायै इनिफ्राय जोथोन लायो आमफ्राय बेरा दुमना होयो बोरमा जाफैयो माब्लाबा अमा अमाबो दं नालाय अमाबो उरला बायो जोंनिया एखायनथ' इदिनो जोङो जोथोन लानानै दै होलाय माबा होलाय खालामो दाथ' बिराद खरान दै होआब्लानो जाया बिबारावबो नांगौ फाथैआवबो नांगौ गयावबो नांगौ बिबारावबो दैखो होबायथानांगो इदिनो जोथोन लायो र' आं दा इदिनो जाना दङो ओइ इसोरफोर बुरै मानसि इफोरखो मावना जायाब्ला माखो जाबावगोन गोदो सिख्लायाव आं बिबारखोनो गायफेराखै